जीअं कि शास्त्रीअ संगीत जेको आहे उहो मुंहिंजी मुंहिंजो शौक़ु रह रहियो आहे हमेशह खां मूंखे जॾहिं बि वक़्तु मिलंदो आहे ख़ाली या मां कॾहिं परेशानु आहियां मां थकियल आहियां या मुंहिंजो मनु सुठो कान्हे त मां गाना ॿुधी करे थोरो पंहिंजे पाण खे शांति करण पोइ मां शांति थी वेंदी आहियां मूंखे सुठो लॻंदो आहे मनु मुंहिंजो आनंदित थी वेंदो आहे ऐं मां लॻभॻि पंज साल शास्त्री संगीत जी स्कूली शिक्षा पुरी कई आहे हुनजा सर्टिफिकेट बि मूंखे मिलियल आहिनि पर जे कॾहिं मां अॼु जी डेट में खोण टाइम खां प्रैक्टिस खां दूर थी रही अहियां नौकिरियूं आहिनि ॿार आहिनि परिवार आहिनि त टाइम न मिलंदो आहे इनकरे मुंहिंजी प्रैक्टिस हटिजी वेई आहे त मां वधीक शास्त्रीअ गायनि करण में त मूंखे परेशानी वेंदी आहे पर नॉर्मल फिल्मी गाना मां ॻाईंदी बि आहियां ऐं ॿुधंदी बि आहियां ऐं जे कॾहिं मूंखे अॻिते लाइफ़ में टाइम मिलियो त मां वरी सां सिखण बि शुरू कंदमि ऐं दिलि में इअं बि इच्छा आहे त मां गिटार सिखंदमि ऐं गिटार सां गाना ॻाईंदमि इहे मुंहिंजी जाम दिलही तमन्ना आहे